आं सानफ्रोमबो आं सानफ्रामबो फुं फुं फुं फुङाव मंगलबर सुनिबार बिस्थिबार फुं फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बाथौ बाथौ थानसालिखौ साखोन सिखोन खालामनानै जों नख'रा नख'रा गोजोन नख'राव मंगलबारबा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बाथौ थानसालिखौ लिरस्रांनानै फुजा होनाय जायो आलारि बाथि फोजोंना धुप धुना लगायना लगायना बाथौ थानसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनाय जायो सानफ्रोमबो बिदिनो गोसो गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जों बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामहैयो बोराइ बाथौनि सेराव जा थांनाय दाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा बिनो थाखाय आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज खालामहैनाय जायो बाथौवाव थांबोला जों ओंखाम बाथौवाव थांबोला जों ओंखाम दै जेबो जाया लाबासिनो आफा बोराइ बाथौखौ आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो बाथौ थानसालियाव गोसो गोथारै ओंखाम दै जेबो जायालाबसिनो बाथौ आफा बाथौनियाव आर'ज खालामनो थांनाय थाङो